اگر میرے خاندان میں کوئی انسان بیمار ہوتا ہے جیسے میرے بھائی وغیرہ چھوٹے بھائی بہن وغیرہ جو بیمار ہوتی ہیں تو میں زیادہ سے زیادہ ہری سبزیوں کا یوز کرتی ہوں کیوںکہ اُس میں کافی زیادہ آئرن ہوتا ہے اور خون کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کو ہری سبزی بھی کھانی چاہیے اور ہر ایک چیز سے تو پرہیز کرنا پڑتا ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ ہاں جو انسان بیمار ہے اُنہیں باہر کی چیزیں ںہ کھلائیں اور زیادہ سے زیادہ گھر کی چیزیں ہی دیں جیسے کہ ہو گیا پالک پالک بھی کافی صحت مند ہوتا ہے انسان کے لیے خاص کر کے وہ جو انسان بیمار ہے اور لوکی وغیرہ دال وغیرہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے میں زیادہ تر ہری سبزی بناتی ہوں جیسے لوکی بنا دی دال بنا دی اور مطلب تلی ہوئی زیادہ چیز نہ ہوں ایسی چیزیں تو میں بناتی رہتی ہوں اور اُنہیں بھی ہم مطلب ڈاکٹر بھی یہی بتاتا ہے کہ اِنہیں زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں مت دینا صحت مند چیز اِن کے لیے یہیں ہیں تو اِنہیں ایسی روٹی وغیرہ دینا